हैलो हांजी हैलो हांजी हांजी में सरस भारती बोल्लै निं आं अच्छा एह् ते बड़ी अच्छी गल्ल ऐ सगुआं मिगी बी कुतै मौका थ्होएआ में डोगरी गाने बड़े बोलना चाह्न्नीं मतलब मिगी बड़ा जैदा शौक ऐ डोगरी गाने बोलने दा ते मिगी मौका थ्होआ दा ते अस आई सकने कदूं फंक्शन ऐ थुआढ़ा कुत्थै जाना पूरा सनाई हांजी हांजी बिल्कुल पैसे फ्ही ओह् ते फंक्शन उप्पर मैटर करदा ऐ कि इ'यां किन्ना बड्डा फंक्शन करना तुसें जां टाइम किन्ने टाइम लेई असें गाने बगैरा बोलने जां फ्ही ओह्दे उप्पर गै मैट्टर करदा अच्छा अच्छा सुहाग ठीक ऐ दस्स ज्हार रपेआ हांजी घट्ट कोला घट्ट दस्स ज्हार ते होना गै चाहिदा एह्दे कोला घट्ट नेईं नेईं दस्स ज्हार में तुसेईं इ'यां सुनाई ओड़ेआ अजें घट्ट सनाया तुसें में नेईं ते अ'ऊं बड़े बड्डे बड्डे स्टेज उप्पर गान्नी बड़े जैदा लैन्नी होन्नी अच्छा अच्छा तां फ्ही ठीक ऐ तामीं फ्ही ओह्दा बी खर्चा पौंदा निं जेह्डे मेरे कन्नै जेह्ड़े दूए होने मेरे जेह्ड़े कन्नै होने मेरी जोड़ी दा हां ते तामीं कोई अट्ठ अट्ठ ज्हार ते फ्ही इन्ना सारा ते लग्गी गै जाना फ्ही अच्छा दस्स अच्छा अच्छा अच्छा हां एह् ठीक कीता तुसें ठीक अच्छा ठीक ठीक ऐ अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक